ओरैनोथ' आङो टाउनाव बेरायनाया जायो जानाया मोजां मोनो माइन्दफोरखौ फ्रेस मोनो एखनबा बेरायबा बिदिनो ओमफ्राय जानो मोजां मोनो बिदिनो बेलासिफोराव फासफुदफोर लोगोफोरजों बिदिनो चिल खालामबाय एखनबा बेरायबाय दसे बिदिनो बेलासिफोराव ओंखारो एखनबा खामानि थाबा ओंखारबाय बिदिनो मोजां मोनो जायखि जिखुनु